جی سر آپ پلاوہ ہوٹل سے بول رہے ہیں جی میں چکمکہ سے ہوں میں نے جو آڈر کیا وہ پیکنگ کر دیا کیا جی دو پلیٹ بریانی دو پلیٹ کباب دو کولڈ ڈرنک جی سر اس میں سر ایک چیز بولنا بھول گئے ہیں سر چار روٹی بھی کر دیجیے گا جی جی سر کس ٹائم تک آڈر پہنچ جائے گا جی سر سر بڑھیا ہی والا راستہ بہت خراب ہے سرندہ باد ہوکے آئیے گا جی سر سر تھوڑا جلدی آڈر بھیجیے کیوںکہ بھوک بہت تیز لگی ہوئی ہے جی سر سر مٹن بھی مٹن مٹن ہوں جی سر ہوں جی چار پلیٹ بریانی چار پلیٹ قورمہ دو کولڈ ڈرنک چار روٹی جی سر

جی سر جی بہت تیز سے بھوک لگی ہے سر تھوڑا جلدی تھوڑا جلدی آئیے گا جی سر اوہ ہوں آڈر کہاں تک پہنچا ہے بڑی آئی کا پل ٹوٹا ہوا ہے بولے سلندہ آباد سلند آباد ہوتے ہوئے آنے کے لیے جی سر